जय झूलेलाल हां सांई मूंखे पैसा इन्वेस्ट करिणा हुयां त हुन लाइ मूंखे इहो सलाह वठणी हुई कि रिकरिंग में टाइम में आहे कि फिक्स डिपोजिट में कयूं मूंखे वीह लख इन्वेस्ट करिणा आहिनि मूंखे लोंग टर्म जे लाइ खपे ऐं कोई सुठी बैंक में खपे जंहिंमें इन्ट्रेस्ट वधीक अचे ऐं चार्जिस घटि हुजनि जंहिं बैंक जा ऐं जंहिं बैंक में सेफ हुजनि ऐं जंहिंजो प्लान सुठो हुजे अच्छा ऐं हुन जा चार्जिस मिलिमल आहिनि कि थोरा वधीक भरणा पवंदा आहिनि पोइ कुझु एक्सट्रा प्रोब्लम अचे त अन्दरि अच्छा ऐं मूंखे ई पर मूंखे विच में लौंग टर्म मां कढाइणा हुॼनि पंज साल खां अॻु कुझु इमर्जेंसी अची थी वञे अर्जेंट कुझु खपंदा हुॼनि पैसा त पोइ छा थींदो हुन में चार्ज लॻंदा आहिनि कि उहो कढाए सघंदा आहियूं असां त पोइ त हिन में त रिस्क आहे पोइ मां छा कयां इहो ऑप्शन त सेफ कोने मूंखे कोई अहिड़ो ऑप्शन ॿुधायो जंहिंमें मूंखे इन्ट्रेस्ट बि सुठो अचे ऐं चार्जिस बि न लॻनि घटि लॻनि जंहिंमें मां फ्रीली ट्रांसफर करे सघां हुन में पर म्यूचुअल फंड्स में त म्यूचुअल फंड्स में त मां ॿुधो ॾाढो रिस्क हूंदो आहे हुन में हली वञनि त पैसा पोइ अच्छा हुन में प्लान छा आहे हुनजो अफ आई बी जो एक्ज़ेक्ट ठीकु आहे टर्म हुन में ठीकु आहे त मूंखे टाटा में इंवेस्ट कराए ॾियो

जय झूलेलाल